ہیلو میں روزانہ کی بنیاد پر کوڑا الگ کر کے مقررہ ڈبوں میں ڈال دیتا ہوں لیکن آج صفائی کی گاڑی نہیں آئی اور ہمارے علاقے کے کچرے کے ڈبے ابھی تک بھرے ہوئے ہیں بدبو اور گندگی کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں پراگند فوراً صفائی کا بندوبست کریں اور ڈبے خالی کروائیں شکریہ